अगर तुस मिगी पुच्छदे न कि थुआढ़ा फेवरेट फूड केह् ऐ ते जे में ओह् खान पीन आस्तै मेरा पसंदीदा खान पीन चीज़ ऐ ओह् ऐ राजमांह् चौल साढ़े जम्मू कशमीर च इक्क बड़ी चीज़ खाई जंदी ऐ बड़े प्रकार च खाई जंदी राजमांह् राजमांह् ते चौल ते कन्नै अम्बल अम्बल राजमांह् राजमांह चौल दे बिना अम्बल मज़ा निं ऐ साढ़े लोकें दियां जीह्बां एह्दे पर गै गिज्झी दियां न ते अगर दिक्खेआ जा ते बड़े बड्डे तौर पर खाई जंदियां न ते इत्थें दा इक्क मनुक्ख माह्नू ओह् राजमाह् चौल गै खंदा बड़ी पसंदीदा चीज़ ऐ उंदी ते इक्क पेट्ठा होंदा इक्क ते ओह्दे ई जियां में तुसेंगी सनाया अम्बल अम्बल कन्नै ओह् दालां होर बी मसाले ते बड़े मसाले पाये जंदे जियां होई गेआ हल्दी बसार होइया आक्खदे जी ते कन्नै ते कन्नै होर बी बड़ियां चीज़ां होंदियां ओह्दे च पाई जंदियां जेह्दे ई पर मेरी मन पसंदीदा मन पसंद रुट्टी ऐ ओह् मेरा राजमांह् चौल ऐल्ले मिगी पैह्लें बनाना निं औंदियां हियां पैह्लें मिगी बनाना निं औंदियां हियां भी में बनाना सिक्खेआ ममता दी रसोई ऐ यूट्यूब चैनल ऐ ओह्दे परा में अज्जकल दी जियां सभनीं पता की सोशल मीडिया चैनल किन्ने होई गेदे ते एह् सारे फेमस होई गेदे अगर में इंया खाने पीने दी रैसिपी राजमांह् चौल बी में इंदे कोला सिक्खी ते इक्क इक्क होर होइया इक्क घर पर अ आं उत्थुआं उत्थुआं सिक्खेआ में ते एह् निं ऐ कि छड़े राजमांह् चौल पनीर होइया इक्क होर चीज़ रौहंदी साढ़े इत्थें किशतवाड़ आह्ली साईड जदूं त्रट्ट पौंदी त्रट्ट पौंदी ते ते इक्क चीज़ होंदी इक्क उसी आक्खदे गुच्छी ते आं ओह् मतलब ओह् मेरी सब तूं फेवरेट चीज़ ऐ ओह् बड़ी साढ़े उसी जियो टैग बी थ्होऐ दा साढ़े साढ़े जम्मू कशमीर दा नेशनल हैरीटेज़ आस्तै मगर उसी जियो टैग दित्ते दा ते में एह् जेह्ड़ी गुच्छी आक्खा ना एह् बड़ी मैहंगी पाई जंदी ऐ एह् जेह् पंज दस्स ज्हार रपेआ किन्नी हारी थ्होंदी ऐ किश ग्राम थ्होंदी ऐ ते एह् बड़ी जेह्की मैहंगी सब्ज़ी पाई जंदी ते एह् मेरी में आक्खना की एह् मिगी मेरे खाने पीने आस्तै मिगी शैल बी लगदी खाने पीने आस्तै ते मिगी में एह्बी बरसात जैलूं औंदी जैलूं बर्खा औंदी ते जैलूं गै गुच्छी लगदी तैलूं गै इक्क दौ दिन बाद एह्दी फसल उपजाऊ होंदी ते ओह्दे बाद अस लोग इसी खाई सकने ते अगर तुसें ई सनां आं आं तुसेंगी गुच्छी दा पता की एह् गुच्छी ऐहीं थ्होई निं ऐ क्योंकि एह् साढ़ी देसी चीज़ ऐ एह् ते देसी चीज़ लोक यूट्यूब उप्प र एह्दे र वीडियो बनांदे ते पांदे ते एह्दे कंटेंट न वीडियो बनान च ते अंऊ नै मिगी एह्दी रैसिपी पता की कियां बनाने न अंऊ सोचना की अंऊ एह्दे उप्पर वीडियो बनां ते मिगी एह्दी रैसिपी जेह्ड़ी बनाने दा तरीका में सिक्खेआ अपनी दादी कोला क्योंकि ओह् रेह् सारी जिंदगी ग्रां ते साढ़ी जिंदगी गै सारी बीती उत्थें सारी ते हून हून ते साढ़ी जिंदगी गै इंया बीती असेंगी इंया स्भा होई गेदा हून साढ़ा जियां मोदी साह्ब आक्खदे कि हमारी जिंदगी ऐसी बीती ऐ आक्खदे ते आं असेंगी आक्खदे गै न प्हाड़ी लोग डोगरेी कल्चर ते इक्क ओह् डोगरी जेह्की संस्कृति इसी बचानै आस्तै एह् खान पीन आस्तै डोगरी जेह्की संस्कृति बचानै आस्तै खान पीन दी चीज़ें उप्पर बड़ा ध्यान देना पौना की अगर इयै निं रौह्ग साढ़ी पहचान निं रौह्ग ते उंदे ई फायदा निं ऐ अग्गें फालतु दियां चीज़ां प्रमोट करने आस्तै अंऊ सरकार अग्गें इयै अपील करना जे ओह् कलम ऐ ते शैद ओह् आईआईटी मद्रास कोला ओह् रहने दे न अंऊ दिक्खो हून अपने विशे पर आना ओह् गल्ल निं ऐ होर तुसेंगी सनाना बस इन्ना गै